ہیلو میم ہیلو میم آپ آگرہ سمبھو کمپیوٹر سے بول رہی ہیں آپ کے یہاں ویو وی ٹوینٹی فائیو جی آ اُپلبدھ ہے ابھی اِس وقت ہے گا آپ کی شاپ پر کیا وہ ای ایم آئی پر ای ایم آئی پر نکل سکتا ہے وہ کس ریٹ میں ہے وہ کیا کیا ڈوکومنٹ چاہیے ہوں گے اُس کے لیے میم آدھار کارڈ وغیرہ ای میل آئی ڈی ممی پاپا کی کسی کی لگ جائے گی کیا آپ کے یہاں پر ایم ایم ایم آئی کا فون ہے فائیو جی ویو وی ٹوینٹی سیون فائیو جی چاہیے کیا کچھ کم بل لگ جائیں گے ڈسکاؤنٹ پھر بھی آپ دیکھ لیجیے آپ کے حساب سے میم ٹوینٹی تھاؤزنڈ تک کا ویو وائی ویو وائی ایٹین پرو میکس ہے آپ کے پاس میں کیا آپ بتا سکتے ہیں آپ وہ کس رینج میں ہے یہ میم جو آپ کے پاس کوئی آفر ہو تو پلیز ایک ویو وی ٹوینٹی سیون فائیو جی کے بارے میں ضرور بتائیے گا ویو وائی ٹونٹی سیون فائیو جی ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے میم اوکے میم تھینک یو